एर'मेन्टिक जायगायाव थाबायनाय दावबायनायनि जायगाफ्रा गोबां दङ नाथाय बेयावनो गोबांनि गेजेराव जोंनि अदालगुरि डिसट्रिक्टआव गोबां टरिजिम दों बेबायदि ओह सेथियानो जाबाय भैरब कन्ड' ओह भुटान आरो अरणाचल खाथियाव आरो लोगोसे इक' रिजर्ट दङ आरो थ्रि हाउस दङ बेबायदिनो गोबां जायगाफोर दङ ओह बेनि जायगायावनो आङो सेथियाव बुंनो सानदों भैर' कन्ड' जोङो बेयाव गोबां समावनो जोङो बेरायनो थाङो लोगोफोरजों जा गावनि आंगो लोगोजोंनो जा जों गोबां समाव बेरायो बेजोंनो जोङो बेरायनानै बेफ्राव थांनानै जोङो गोबां रंजाहैयो बेबायदिनो जोङो भैरब कन्ड' थांब्ला जों बिनि आरोबाव अरुणाचलथिं थांनो हायो आरो बिदिनो गुबुन रायजोआव जोङो भुटान रायजोआव हाबनो हायो बेबायदिनो जोङो थाबायो बेबायदिनो ओंखाम जानाय फिकनिक जानाय जोङो बेफोराव खालामो आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बेयाव दावबायफैयो आरो बेबायदिनो बोसोरोखिया जोङो बोसोरारि ओह जानुवारिफ्राव बेबायदिनो गोबां समाव दावबायो जोंनि लोगोफोरजों जोंनि आंगो लोगोफोरजों आर नैथिया जाबाय इक' रिजर्ट बेयावबो जोङो गोदानै जि दिहुन्नाय इक' रिजर्ट उदालगुरि डिसट्रिक्टआवनो गोलैयो बिबो जों बे अदालगुरिनि बे इक' रिजर्टआव जोङो गोबां समाव थाबायहैयो बेबायदिनो बेरायनानै गोबाङानो बेबायदि ओह जोङो रंजानायखौ मोनो आरो जोंनि जिफोर ओसोलनि ओनसोलनि समायना नुथाइखौ जों नुनो मोनो आर बेबायदिनो अदालगुरि डिसट्रिक्टआव गोबां समाव बिबायदिनो बे टरिजिम दावबायनाय लामाफोरथिं बेथिंफोराव ओह मोजां जाबोगासिनो दङ